हेल'

औ औ

औ औ

आथ्सा नोंथाङा लाबोनो हागोन नोंथांनि फिसाखौ जोंनि स्कुलाव फोरोंफैनो हागोन एडमिसना दस थारिखआव जागोन नटिसआ फार्स्टआव ओंखारबायनालाय दसआव एडमिसन जानानै जोङो क्लासखौहाय बिदिनो एगार' बार'निफ्रायनो सुरु खालामफिनगोन आरो आमफ्राय जोंनाथ' ओरैनो ओ स्कुलाथ' हाइ फाइ खानालाय बिल्डिं सिल्डिंबो दंजोबखायो ओमफ्राय गासैबो फेसिलिटि दंजोबो लाइब्रेरिबो दङ' सुइमिं पुलबो दं ओमफ्राय केन्टिनबो दं गासैबो दंजोबो आरो दा गथ'खौबो जोङो मोजाङैनो फोरोङो जोंहा रेकर्डबो दंखायो फार्स्ट डिभिजनल' मोनो जोंनि गथ'फ्रा सेकेन्डबो मोना थार्डबो मोना ओंखायनो जोंनि स्कुलखौ नोंथांमोना फोथायनाय दङ'ब्ला लाबोनो हागोन फोरोंफैनो हागोन दस थाारिखाव जागोन आरो एडमिसना माबाफोर सोंबाव नांगौ दङ'ब्ला एडमिसना जोंना फिसआ मासावहाय देर लाख लायो ओमफ्राय बेनि उननिफ्राय जोङो माबा थाबावगोन बिदिनो ओ माखासे फिसा फिसौ फिस थाबावगोन बिदिनो माबा माबि जानाय लोंनायनि बिदि फिस थायो ओमफ्राय बे देर लाखनि आन्डारावनो गासैबो जाजोबगोन आरो गासैबो नोङो सुइमिं पुलावबो दुगैनो मोनगोन लेखाबो फरायनो मोनगोन लाइब्रेरियावहाय थान्दा ए सि सिङाव हस्टेल फेसिलिटिबो दङ' हस्टेलावहाय ए सि दंजोबो हस्टेल रुम मोनफा मोनफा लेखा फोरोंग्रा टिउसन मास्टार साफा साफा सोना होजोबो जोङो ओमफ्राय बेयावनो जाजोबगोन आरो गासैबो हस्टेलावनो औ एडमिसनाथ' जोंना दस थारिखनिफ्राय जागोन दा दस थारिख नयथानिफ्राय जागोन आरो अ दे आथ्सा आथ्सा अ'के थेंक इउ